ओ हमरा सबके जे गीत गाबैला लऽ जाइ छै जे लोक सब खूब बढ़िआँसँ साफ सुथड़ा भए कऽ आ साफ सुथड़ा भए कऽ नया कपड़ा पहिनके बढ़िआँसँ जाइ छियै तब ओतऽ गीत गाबैत छियै आओर सब एक दऽ बाहरसँ जे आबैत छै देखैत छियै मने दुइ हजार लोकके बिचमे एतना बढ़िआँ बढ़िआँ गीत गाबैत छै तऽ गीत गाबैत छै तऽ सबटा कऽ से सुनैमे बहुत बढ़िआँ लागै छै आ ओ सबके मने अथी पानि गरम पीना चाही दही नहि खाना चाही ओहि सबमे ने गलाके अथी बढ़िआँ रहैत छै एहि लऽ कऽ सबकिछु मने जे सुनैमे बढ़िआँ लागैत छै गीत गाबैमे सब बाहरोसँ केना ओ ओतना मने बाहरसँ ओतना आदमीके बीचमे ओतना गीत गाबि लै छै ओहो सब मने देखिके कनिटा आश्चर्य लागै छै केना गाबि लै छै ओतना आदमीके बीचमे गीत सबटा आ गीत सुनैमे बढ़िआँ लागैत छै खूब मीठा आवाजमे गाबै छै आ मीठा आवाजमे गाबै छै ओतना आदमी के बीचमे गीत गाबैत छै तऽ ओहो सबके मने पानि गरम मने पिना चाही दही नहि खाना चाही ओहिसँ गलाके स्वास्थ बढ़िआँ रहैत छै रहैत छै आ यदि हमरो सब जाइत छियै तऽ बढ़िआँसँ साफ सुथड़ा भए कऽ सब भए कऽ जाइत छियै तऽ बढ़िआँ ओ मने जे सबके बिचमे गीत गाबैत छियै हँ ओहो सबके मन पसंद बढ़िआँ होइत छै एहि लऽ कऽ सबकिछु बढ़िआँ लागैत छै देखैमे सुनैमे बढ़िआँ लागैत छै गीत गबनाइ अच्छा लागैत छै आओर बाहरोसँ आबैत छै तऽ ओहो ओतना आदमीके बिचमे मने बढ़िआँ बढ़िआँ गीत गाबैत छै तऽ ओहो मने सुनैमे खूब बढ़िआँ लागैत छै एहि लऽ कऽ तऽ जे हमरो आरके जाइत छियै तऽ गीत गाबैत छियै मीठा मीठा गीत गाबैत छियै आवाजमे तऽ बढ़िआँ लागल सब आदमी कऽ ओ सब ओतना आदमीके बिचमे केना गीत गाबि लै छै ओहो आश्चर्य लागैत छै केना ओतना आदमीके बिचमे गीत गाबैत छै गीत गाबैत छै सबटा मने बढ़ियाँसँ गीत गाबै छै मने सुनैमे बढ़ियाँ लागैत छै सबटा बैठल रहै छै सुनैमे बढ़िआँ लागैत छै देखैमे बढ़िआँ लागैत छै एहि लऽ कऽ सबटाके गीत बढ़िआँ पसंद छै ओहिसँ गीतमे